जोङो एलपिजि गेसखौ दायो बयबो सुबुङानो बाहाययो दा जोङो बेखौ बाहायनायनि सिगां गावबा गाव सांग्रांथि जानाया मोजां दा बे एलपिजि गेसखौ बाहाया नङा बयबो बाहायो दा बे बाहायनायनि खाथिया जेब्ला जों एलपिजिखौ ओंखाम संनो बा जायखि जाया माबा मोनसे फुदुंनो थाखाय बाहायनो बाहायनाय समाव जोङो अर खाथियाव एबा गुदुं मोनसे बबेबा समाव जोङो सांग्रांथि थानांगौ बेनि खाथियाव जोंनो जों लाखिनाङा आरो लोगोसे बेयो गेसा लिग जादों नामा जों बिखौ सम सम नायनाया मोजां लोगोसे साखाथियाव अर खोमोरग्रा मिचिन बेखौ बाहायनाया खोब गोनां न'वावहाय दा एलएलपिजि गेसखौ बयबो सुबुङा बाहायो दा जोङो बन हारिखौ मोन्नो थांनो नागिरा दा बेखायनो जोङो एलपिजिखौ जोङो बयबो बाहायो दा एलपिजि बाहायनायनि सिगां जोङो गावखौनो सांग्रांथि लाखिनाया मोजां दा जोङो एलपिजि गेसखौ बाहायनायनि सिगां बेनि सांग्रांथिफोरा मा मा जों बेखौ सोलोंना लानाया गोनां दा एलपिजिखौ जों जोंनि जिवाव जों सामफ्रोमबो बाहायो दा जोङो बेनि सांग्रांथिखौ जों लाखिनाय खोब गोनां